ہیلو ہاں جی سر كون بول رہے ہیں آپ بولیے ہاں جی میں كار میكنک بول رہا ہوں بولیے كیا كام ہے ہو جائے گا كیا پرابلم ہے كار میں اچھا جی اور اور كیا پریشانی ہے اچھا جی ہو جائے گا كار كہیں ٹكر تو نہیں ہُوا تھا كہیں كہیں كیل ویل تو نہیں چُبھا اُس میں ہوجائے گا كوئی بات نہیں آپ لے آئیے كار ہمارے پاس كہیں كیل ویل تو نہیں چُبھا اِس میں ہوجائے گا ہمارے پاس سب كام ہوتا ہے ہمارے پاس سب كام ہوتا ہے آپ گاڑی لے كے آ جائیے ہمارے پاس نہیں نہیں بہت بڑھیا سا كام ہوتا ہے ہمارے یہاں دقت نہیں آئے گی اُس كی نوبت ہی نہیں آئے گی ہمارے یہاں بہت بڑھیا كام ہوتا ہے جو بھی نہیں یہاں یہاں گارنٹی سے ٹھیک ہوگا آپ كا كار اور جو جو پریشانی ہوگی گاڑی میں سب ٹھیک ہوجائے گا آپ كار لے كر ہمارے پاس آئیے بالكل بالكل آپ گاڑی لے كے آئیے ایک بار سیوا كا موقع دیجیے ہمیں نہیں نہیں یہاں پہ بہت بڑھیا كام ہوگا اور ہمارے پاس كام كرنے والے بھی بہت بڑھیا لوگ ہیں جو ٹوٹل كام جانتے ہیں میں بھی كام كرتا ہوں بہت بڑھیا كام ہوگا ہمارے یہاں آپ كار لے كے ہمارے پاس آ جائیے ٹھیک ہے كوئی بھی دقت نہیں آئے گی سب كام ہوجائے گا آپ آپ كار لے كے آئیے سب ٹھیک ہو جائے گا اوكے